उधमपुर दी हिस्ट्री महाराजा गुलाबसिंह दे बडे पुत्तर दे नां उधमसिंह जेहड़ा महाराजा है उंदे नां उप्पर बनी दा उधमसिंह उधमपुर दा नां ते एह् उधमसिंह ने अगेंजी जरनल हे जेहड़े जरनल डायर उ'नें लंडन जाइयै गोली मारी ही ओह् जल्लियां बाला बाग हत्याकांड जेहड़ा होआ उसदे बिच शामल ऐ ते उसदे कन्नै फ्ही बड़ी बड्डी क्रांती होई ते एह् उंदे नां उप्पर ही एह् अज्ज उधमपुर दा नां बने दा ते अज्ज दे टाइम उप्पर दिक्खेआ जाए ते उधमपुर बहुत बड़ा शैह्र बनी चुके दा ऐ तुस इत्थै धूमने गी औगे ते तुस बड़ी प्यारी प्यारी जगह उपर घूमी सकने जियां नत्था टाप होई गेआ पत्तनी टाप होई गेआ सुद्धमहादेव हां डूडू बेली आई सकने हां बसंतगढ आई सकने और बी माता बैष्णो जम्मू कशमीर चे ऐ बड़ी ऐसी ऐसी जगह ना जेहकी तुस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच आइयै इक इयां क्रीमची मानसर मंदर ऐ टैम्पल ऐ